جی ہاں میرے علاقے میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کے لیے کچھ بنیادی بحالی کی سہولت موجود ہے لیکن یہ مکمل طور پر جدید یا مکمل سہولت سے آراستہ نہیں ہے اگر کوئی کھلاڑی کھیل کے دوران زخمی ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو فوری طبی امداد کے لیے ایک مقامی کھیل کلینک یا سرکاری اسپتال موجود ہوتا ہے جہاں ابتدائی علاج فراہم کیا جاتا ہے بعض اسکولوں یا کھیل کے میدانوں میں فسٹ ایڈ کی سہولیت دی جاتی ہے جیسے مرہم پٹی برف کی پٹیاں تاکہ چوٹ لگنے پر فوری طور پر مدد دی جا سکے تاہم اگر چوٹ سکنیک ہو تو کھلاڑیوں کو شہر کے بڑے اسپتالوں میں لے جایا جاتا ہے جہاں ایک ریف فزیو یا سرجری جیسی سہولت دستیاب ہوتی ہے لیکن بد قسمتی سے ہر کھلاڑی کو اس کی ضرورت کے مطابق مکمل بحالی کی سہولت نہیں ملتی کچھ بار کھلاڑی والی پریشانیوں کے باعث اچھا علاج نہیں کروا پاتے کھیلوں کے میدانوں میں ایمبولینس یا ماہر ڈاکٹرس کے مستقل موجودگی بہت کم نظر آتی ہے جو کہ ایک اہم کلپس ہیں میری رائے میں ہمیں اپنے علاقے میں کھیلوں سے متعلق بہتر طبی سہولیات کا بندوبست کرنا چاہیے ہر کھیل کے میدان میں ایک مستقل فسٹ ایڈ ایک ماہر تھراپیسٹ اور اگر ممکن ہو تو ایمبولینس کی سہولت ہونی چاہیے تاکہ کھلاڑیوں کیا صحت کو مکمل تحفظ حاصل ہو